जीअं त असांजे हिते हिकु तीर्थ स्थान आहे माता ना मण उते जी खिचड़ी वाह वाह छा हुननि जी ॻाल्हि थिए आलौकिक खिचड़ी हूंदी आहे ऐं जेको खाई करे ईअं मन में ॾाढी ख़ुशी लॻंदी आहे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हुते जी भाॼी जेकी माता जे मण जी दाल ऐं आलूअ जी बहुत बढ़िया भाॼी हूंदी आहे प्लस व ॿियो त हुते जेको भुजोड़ी आहे गाम आहे कच्छ जे अंदरि भुजड़ी गांव में ॾाढा कच्छ कला जा कपिड़ा जेके आहिनि कच्छ जा हूअ कपिड़ा ॾाढा सुठा बिल्कुलु बुनियल ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि डिजाइनूं ऐं अलॻि अलॻि शयूं ईअं त उहो बि आहे प्लस सुमत चवंदा आहिनि जेको हींअर भुज में ठहियो आहे जेको भूकंप आहियो उनजे पुठियां स्मृति चिन्ह ठहियो आहे उहो बि ॾाढो बढ़िया आहे ॾिसणु जहिड़ो ऐं ॾाढो उते तव्हां खे आनंद ईंदव ऐं ॾाढी मौज मचाईंदा ऐं उन जूं यादूं सभु हर कोई पाण सां गॾु खणी वेंदव